अॻिते न रहंदा आहिनि हिते असांखे पाणीअ जी ज़रूरत आहे ढम बि भरे रखणु पीप भरे अने भाॼियूं धोअण लाइ खपंदो आहे माना शादी मुरादीअ में खपनि कंहिं खां ढम घुराईंदा आहियूं बास भाड़ुत में पैसनि सां असांखे उहो ज़रूरत न आहे पर तव्हां शादी मुरादीअ में दुख सुख में हांडो आगर भरू पौधनि में पाणी ॾियण लाइ खपे सनानु पाणीअ लाइ खपे सभु लाइ पाणी खपे थो असांखे हांडो वग़ैरह भरे रखंदा आहियूं मथी टांकी भरियल हूंदी आहे हिन खां सवाइ ॿियों बि कुझु कमु में ईंदो आहे वरी भई ॿार हार पीर बि कनि था हुन में बि खपे थो ॿारनि जी सनानु पाणी सभु में असांखे ज़रूरी अचे थो पाणीअ जी ॿियों भई रध पक में भाॼियूं वढियूं था भाॼियूं वढियूं था रध में पद में भई चांवर धोऊं त भई ॿासण मलूं हुन फ़र्श उगण में बि पाणी असांखे ज़रूरी आहे सभु कमनि में असांखे पौधनि में पाणीअ में विझण लाइ ज़रूरी आहे असांखे वण टिण आहिनि हिन में बि पाणी विझूं था असांखे भई दुखु सुखु आहे भई न बि हूंदो आहे त पाड़े वारनि खे बि थोरी चवंदा आहियूं विझोसि भई असांखे थोरो असां लाइ पाणी भरे रखिजो ॿियों बि असां कमु में पोइ भई असांखे कमु ईंदो आहे भई असांजे हांडा घाघरियूं भरे ठाहे रखंदा आहियूं